कभी नेट चलता है कभी नेट नहीं चलता है डेली हम एक जी बी में डेली डेढ़ जी बी डाटा ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए और रील्स देखने के लिए नेट के यूज़ करना पड़ता है कभी नेट चलता है कभी नेट नहीं चलता है बिहार में नेट का कभी सर्वर डाउन बोलते हैं कंपनी को कंप्लेंट भी करते हैं तो बोलते हैं सर आपका आज कल ठीक हो जाएगा पर भी ठीक नहीं होता है कभी फोन करते हैं कभी फोन उठाते हैं बोलते हैं सर आधा घंटा में फ़ोन करेंगे कंपनी वाले को फोन करते हैं तो बिहार में ऑनलाइन पढ़ने के लिए उसके बाद तो अदर ऐप चलाने के लिए नेट का यूज़ करना पड़ता है नेट ख़त्म हो हे जाता है तब वाई फाई का इस्तेमाल करते हैं वाई फाई तो इस्तेमाल करते हैं वाई फाई नहीं आता है तो तब भी अलग से रिचार्ज हमको करवाना पड़ेगा उसके बाद नेट का भी सर्वर डाउन है बोलते हैं कभी नेट ही नहीं चलता है और नेट ख़त्म हो जाता है तब वाई फाई इस्तेमाल करते हैं वाई फाई भी घर घर लगवाना पड़ेगा तब वाई फाई का नेट का यूज़ कर पाएँगे नहीं तो नहीं यूज़ कर पाएँगे मेरे घर में वाई फाई नहीं है तब दोस्त के घर जाकर वाई फाई कनेक्ट करके ऑनलाइन पढ़ाई होता है ऑनलाइन वीडियो होता है गेम खेलने के लिए नेट ही पड़ता है कम इसके बाद नेट बिना लैपटॉप वैपटाप नहीं चलेगा फिर इसमें दिक्कत हो जाता है उसके बाद यहाँ पकड़ता है कंपनी को हम कंप्लेंट भी किए परसों तरसों कंपनी बोलता है सर आपका नेट ठीक हो जाएगा मेरे घर के पीछे ही टावर है नेट तभी स्लो चलता है